ہمارے علاقے میں زیادہ تر مسلمان لوگ رہتے ہیں جو اسلام مذہب كو ماننے والے ہیں وہ مختلف مذہبی مقامات پر جاتے ہیں ان میں سے كچھ مختلف مقامات یہ ہیں نمبر ایک مسجد مسجد مسلمانوں كے لیے عبادت كی اہم جگہ ہوتی ہے یہاں وقت یعنی پانچ وقت كی نماز ادا كی جاتی ہے قرآنی تعلیمات فراہم كی جاتی ہیں اور مذہبی تعلیمات دی جاتی ہے مدرسہ مدرسہ علمی تعلیم اور قرآنی تعلیمات فراہم كرنے كی جگہ ہے مسلمانوں كے بچوں كو اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں اور وہاں علم و دین كی تعلیم حاصل كی جاتی ہے درگاہ یا مزار درگاہ یا مزار اولیاء اللہ كے مقامات ہوتے ہیں جہاں لوگ عبادت اور دعا كرتے ہیں یہاں مختلف مذہبی مواعظ بھی دی جاتی ہیں اور لوگ دینی تعلیمات حاصل كرتے ہیں مذہبی تعلیمی ادارے یہاں عام طور پر پرائیوٹ طور پر اسكول بھی چلائے جاتے ہیں جو مذہبی تعلیمات فراہم كرتے ہیں